गामि ओनसोलनि आबादारिफोरा आबाद मावनो थाखाय गावनि न'खराव गावनि हा हु गैयाब्ला जेरै मालायनि हा हुखौ बन्दक एबा थिखा होनानै आबाद गायनो थाखाय होयो बे बेलायाव आबादारिफोरनो माबा मोनसे हालेवनानै होनायखौ बुंनानै हालेवना होयालासेनो बेयाव गोबां रोखोमनि जेंना बेरखाङो जेरै माइ गायखांनाय समाव माइ हानायफोरखौ आं माखासे होगोन नों माखासे होदो होननायाव होयालासेनो जेब्ला बे माइ मालिक गायग्रा आबादारिया गावनो हारसिङै हानांगौब्ला अब्ला गावनाव रागा जोंनाय फैखायगोन आरो बे रागा जोंनायजोंनो गोबां मोगा मोगि जानो हमगोन बे हा मालिकजों बे हा मालिकजों रागा जोंनायनि उनाव आबादारिफोराबो उनाव बे हाखौ गाव आबाद मावनो बानायाव फैगोन बिजों लोगोसे आबाद मावाबाबो जाया आबादारिया गावहा न'आव हा गैजाया मालायनि हाखौ लानानै बन्दक थिखा गायनांगौ जायो बेबायदिनो गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आबादथिलि मावाबानो उफाय गैया आरो गावनि न'खरनि गथ' गथाय फिसा फिसौखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरा आबाद मावनानै जाबोयो बिजों लोगोसे हा हु गैजायिबो आबादारिफोरा मालायनि हा गोनां धोनि न'खरनि हा जायहा न'खराव हा हा हु गोनांफोरा माइ आबाद गायालासिनो हाखौ ओरैनो दोनो एबा बै जाय हा गैजायि आबादारिफोरा बे हा ओरैनो थानायखौ नुनानै मालिकनिआव थांनानै सोंहैनोसै नों देग्लाय माइ गाया नामा होननानै सोङोब्ला ओहो गाया नों गायनोब्ला आदि गायदो होननानै बुंगोन हा मालिकफोरा अब्ला बे आबादारिया बुंगोन गायजायो गायजानायालाय हालेवनायनि बेलायाव समान समान होनांगोन बिदि बुंनायावनो हा मालिकआ जेब्ला हालेवनाय समाव हालेवनानै होआब्ला आरो बेयावनो एसे एनै मोगा मोगि रागा जोंलायनाय जेंना बेरखांनो हागौ आरो बे रागा जोंनाय बेरखांनायाव मालिका सिरियै थानो सिरियै थानो हायो नाथाय आबादारिया सिरियै थानो हाया थिक बेबायदिनो आबाद मावनाय समाव मावफुबाय थानाय समाव मावनानै दोन्थ'नोबो हाया बिदिनो फैसा थाखा जेबो मालायनियाव लायथ'नानैब्लाबो आबादफोरखौ मावनानै जानाय जायो जेब्ला आबाद मावखांनायनि उनाव आबादफोरखौ इसे एनै फानस्रांनानै बे हा जायनाव रां दाहार लायथ'दोंमोन बेनो आबादफोरखौ फाननो होफिननाय जायो बिदिनो जेब्ला मालिकनोबो माइ आबाद बेसर बा माबा बेसर दालि सबाय आरिफोर फोनाय समावबो जेब्ला बिसोरखौ फुखांनानै मारा होखांनानै जेब्ला न'आव लाबोनाय जायो अब्ला माइ मालिकनो हरनाय समावबो माइबो हरबाय जेरै मालिकफ्राबो लाबोबाय बिदिनो लाबोनाय समाव मोगा मोगि नांलाय नुंलाय जानो हागौ बेजों लोगोसे मालिकफोराबो मोननांगौ बे आबाद मावग्रा मालिकाबो बे हा मालिकनो मोननांगौ बेसेनखौ हराब्लाबो गोबां जेंना जेंसि नुजानो हागौ बे जेंना जेंसि नुजानायाव गामि ओनसोलनि मानसि रायजो राजाफ्राबो बे जेंनाखौ जेंनाखौ सुस्रांना होनो हानाय नङा बे जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय गामि ओनसोलनि गोरों गोराफ्रा पुलिस फुलिसफोर लिंहरनानै बिसोरनि गेजेराव जानाय दाङा बाजिफोरखौ सुस्रांना होनो थाखाय गोरलैयैनो खावलायो आरो बेजों लोगोसे बे जेंना जानाय दावराव जानाय जायगायाव पुलिसफ्रा थांनानै सोंहैगोन अब्ला बिसोरो खिन्थागोन गावसोरनि मा मा दाय जादोंमोन बेखौ फोरमायना होनायनि उनाव बिसोरनि गेजेराव जानाय दाङा बाजि बायदि दाङा बाजि जानाय बे रागा जोंलायनायखौ गावजों गाव मिलायनानै थानो थाखाय खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे मानियाबा गावसोरनि आइन बायदियै साजा होगोन पुलिसफोरा बेखौ बुंनानै गावसोरखौ मोजाङै मोजां मिलायनानै थानो थाखाय थिनगोन बिनि थाखायनो आबादारिफोरा गावनियाव गैजायाबा मालायनि हाखौ गायनायाव गोबाङानो प्रब्लेम जानो हागौ जेरै नांगौ रोखोमनि हासार होनो हाया बिदिनो हा हु मालायनि हायाव बांद्राय हासार होनो हाया गाज्रि जायो होनना बुंनायाव गोबां जेंना जेंसि नुजायो बेनि थाखायनो गाव गावनि हा हुआव गायनाय बायदि जाया आरो नांगौ रोखोमनि हासार होआब्ला फिथाइआबो नांगौ रोखोमनि फैया बेनि थाखायनो जेसेबां हासार बारा होगोन एसेबांनो आबादफोराबो मोजां जागोन बेनि थाखायनो गोबां मानसियानो नांगौनि बारा हासार होयो रासायनारि हासार इउरिया हासार मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासारखौथ' दानि जुगाव गोबाङानो होला मानोना दानि जुगाव बांसिनै रासायनारि हासारसो होजोबनाय जासै आरो एम्फौ फिसिग्रा मुलि बाहायनायनि जाहोनाव गोबां माइआनो दानिया गाज्रि जानो हमो आरो बेजों लोगोसे गोबाङानो खायफाना मोजां जायो खायफाना गाज्रि जायो आरो बेनि थाखायनो बांद्राय रासायनारि हासार बाहायोब्ला उनाव बे हाया गाज्रि जालाङो जेरै मोजां आबाद जाग्राबाबो उनाव एसे एसे आबादबो होनो हागौ बेनि थाखायनो आबाद मावनाय समाव बे हायाव मिथिंगायारि हासार बाहायनाया जेरै जिब जुनारनि हासार खि हासुदै बायदि रोखोमनि हासार बाहायोब्ला हायाबो मोजां जागोन आरो आबादफोराबो नांगौनि बारा मोननो हागोन बिनि थाखायनो दानि जुगाव गोबां आबादारिफोरानो जिब जुनारनि खि हासुदै हासारखौ मिथिंगायारि हासारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला बेनि थाखायनो मेसिनजों दिहुनजानाय बायदि रोखोमनि एम्फौ फोथैग्रा मुलि रासायनारि हासार बायदि रोखोमनि बाहायनायनि जाहोनाव बाहायनायनि थाखायनो आबादफोराथ' मोजां जागोन नाथाय बे आबाद गायनायनि हाया लासैनो गाज्रि जालांनो हमगोन बेनि थाखायनो दानि जुगाव आबाद मावनायाव गोबां रोखोमनि मेसिनजों दिहुनजानाय मुलिफोर बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे आबाद मावनाय समाव जेरै हा मालिकजों गुबुन सासे हा मालिकजों हा मालिक खाथि खाथि हाया खाथि खाथि जायोब्ला जेरै आबाद माइ गायनाय समाव आलि दाननाय समाव आंनि हाखौ बारा दान्दों होननानै गावजों गावनो दावराव दावसि जायो बेखौ लानानैनो गावजों गाव गोबां रोखोम दावराव दावसि जानायजों लोगोसे गावजों गाव नायनो हालायि जायो आरो गावजों गाव न'आव थांलायि आगान हैलायि बेफोरबायदि जायो गावजों गाव नायनो हालायि आरो गावनि फिसाफोरखौबो लोगो दाजा मा दाजा होननानै बुंनायनि जाहोनावनो दानि जुगाव आबाद एबा आबादारिफोरा गावजों गाव एना एनि जासै बेनि थाखायनो दानि जुगाव आबादारिफोरा आबाद मावनाय समाव गावनो दानि जुगाव मोसौ मैसोजोंथ' हालेवनायखौ नुनो मोनला गासैबो थेक्ट'राव हालेवनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनोसै बिदिनो थ्रेक्ट'र थ्रेक्ट'रजों हालेवनाय समावबो सोरबाया मोजां हालेवना होगोन आरो सोरबाया गाज्रि हालेवना होगोन बिनि थाखायनो गासैबो गासैबो थ्रेक्ट'रजों हालेवनाय आबादारिफोराबो बे थ्रेक्ट'र ड्राइभारखौ मोजां हालेव होना गाज्रि मोनना फैगोन आरो बुंगोन दावराव दावसि जालायगोन आरो उनाव गावजों गावनो नायनो हालायि जालायनायनि जाहोनाव गावजों गाव नायलायनो हालायनाय नङा बिनि थाखायनो आबादारिफोरा मोसौजों हालेवग्रा बेसेबां एना एनि दावराव दावसि जानाय नङामोन बेनि थाखायनो दानि जुगाव मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोना बिनि थाखायनो थ्रेक्ट'रजों हालेवनायनि थाखायनो एसे एनै दावराव दावसि जानो हमोसै आरो गावजों गाव हा सिख'लायनायफोराव आलि बांसिन बांसिन दाननानै गावनि हाखौ सेरदों होननानै जेंना जेंनि जानाया नुनो मोनगोन बेनि थाखायनो आबादारिफोराबो गावजों गाव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जेब्ला आबाद मावखांनानै आबादनि रिजाल्टखौ मोनगोन जेब्ला आबाद मावखांनानै माइ आबादफोर मावोब्ला जेरै माइ फिथाइ हाखांनानै मारा होनानै आबादखौ मोनगोन बे समावबो जेरै आदि गायग्रा आबादारिया बे माइरं हरनाय समाव नों सिगां एरै एरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नों बे बाथ्राखौ मावनानै दिन्थियासै बुंनायावल' गोदै गोदै नाथाय खामानियावबा गैया होननानै बुंनायाव बिब्दिनो गोबां रोखोमनि जेंना जेंसि नुजानो हागौ बे जेंना जेंसि नुजानायाव आबादारिया बे गावनि मालिक माहाजोनजों गोबां रोखोमनि दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनगोन बिदिनो गावजों गाव नायनो हालायि जानायाव बे दावरावखौ रायजो राजानि मानसिफोराबो नायफैगोन आरो समाजनि मानसिफोरा बुंगोन गाज्रिलै बिसोरनि साननायफ्रा होननानै बुंगोन बिदिनो बे दावरावखौ खमायना होनो थाखाय गामिनि रायजो राजाया खमायना होनो हायिनि थाखाय समाजनि मानसिफोरा पुलिस लिंहरना होगोन आरो पुलिसफोरा बे दावरावखौ जेरैखि जायाबाबो स'ल्भ खालामना होगोन बेनि थाखायनो गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोराथ' बांसिन गोदोनि मानसिफोराथ' आरो बांसिन लेखा फरायि गोजामोन बेनि थाखायनो गाव गावनिखौल' नायोमोन बेनिथाखायनो आथिखालनि जुगाव दावराव दावसियाबो जानो हमो बेनि थाखायनो दानि जुगावबो पुलिस पुलिस आर्मिफोरासो बे दावराव दावसिफोरखौ हेफाजाब होनानै स'ल्भ खालामनो होयो बे दावराव दावसिया गोदोनिफ्रायनो आथिखालसिम नुजाबोबाय थादों